مجھے کھانا بنانا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور میں کھا نئی نئی ڈشیں بناتی رہتی ہوں مجھے ہر نئی نئی سبزی کو بنانا بہت پسند ہے میں کوئی بھی سبزی بناتی ہوں تو میں مجھے اس میں چینج کرنا بہت ہی اچھا ہے میں اس کو سوچتی ہوں کچھ زیادہ ہی کیونکہ اس میں اور الگ تھوڑا کچھ ڈالوں گی تو شاید وہ اور اچھی ہو جائے اور کوئی کوئی سبزی ایسی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا ہوتا اس کے بارے میں کہ وہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے کیسے بنے گی مجھے کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے بٹ میں پھر بھی اس کو بناتی ہوں میں یوٹیوب کی ہیلپ لے لیتی ہوں یوٹیوب میں سے میں دیکھتی ہوں کچھ اچھا کچھ اچھا مل مل جائے اس میں بھی مجھے کافی تجربہ مل جاتا ہے اور میں اپنے رشتے داروں کو فون کر لیتی ہوں اوکے کہ ان کو بھی ان سے ہیلپ لی لیتی ہوں اور میرا کھانا بہت ہی سچ میں بہت بڑھیا بنتا ہے اور